आं बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय रिपर्टार हिसाबै हरनाय जादों औ नोंथां नोंथांनि गामिआव नोंथांनि गामिया मा मोनलाय अह आं खोनादों बे बे दिपर बै दिपर बिल होननायाव नोगोद ना मोननाय जायोलाय ने आस्सा मा मा ना मोनो नोंथां

औ औ नोंथांमोना बेफोरखौथ' गोबाङैनो सारो नामा माने खाथिना जायो नामा औ औ औ औ नोंथां बे नाफोरनि दामालाय बेसे बेसेथो दामफोरा बेसेबां बेसेबां लायो औ औ ओमफ्राय नोंथाङा बे नाखौ बबे दखानाव फानहैयो औ औ बे गोबां बांसिनानो दा नोंसोरनि गामियावहाय बे नाजों नानि लामाखौ राहा लामा खालामना लायो ना दे नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै गोजाननाय मोनबाय आरो हामबायसै नोंथाङा इनफरमेसन हरनायनि थाखाय दे बिदिबा दे नोंथां दे